میرے پاس بوٹ کے ہیڈ فون ہیں اور میرے کو ابھی اس کو لیے ہوئے کم سے کم دو مہینے ہو گئے ہیں اینڈ میں یہ پورا کہہ سکتی ہوں کہ میرا اس اب تک کا ایکسپیرئنس سب سے بیسٹ رہا ہے بہت اچھا ہے جب میں کہوں کہ ایک تو یہ وائر لیس ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ میں کہیں بھی جاتی ہوں کیونکہ میرا ٹراولنگ کا کافی کام رہتا ہے تو میرے کو نا ہینڈس فری میرے رہتے ہیں دوسری بات ساؤنڈ کلیرٹی بہت ہے اچھا مجھے گانا سننے کے بھی بڑے شوق ہیں تو پھر میں اس حساب سے جو کلیرٹی آتی ہے گانوں کی اور بات کرنے میں بھی جب آتا ہے تو کافی اچھا رہتا ہے تو اوور آل میں کہوں گی کہ اس کا جو بوٹ کا میرا ایکسپیرئنس رہا ہے ہیڈ فونس کا وہ کافی پوزیٹو اور کافی اچھا رہا ہے اینڈ میں ریکیمنڈ کروں گی اگر کسی کو چاہیے تو